आं समाजारि सावथुन फेस्ला जारिमिनारि बायदि सावथुनफोरखौ नायनो मोजां मोनो दा आं मोजां मोनसिननाय सावथुनानो जाहैबाय दावहा जोंनि बे दावहा सल'मायाव जाहैबाय मोनसे न'खरनि समाजारि नुथाया बेवहाय दङ दा बे सल'नि सल'आ जाहैबाय मा बिहामजो बिखुनजोनि दावहा आरो बिहामजो बिखुनजोआ बिखुनजोआ बिहामजोखौ सैया बायदि बायदि गाज्रि गाज्रि फाव फेसन खालामनानै बिहामजोखौ अयथासार खालामनानै जायो दा बेफोरबादिनो जोंनि समाजाव बिखुनजोआ बिहामजोखौ गोबां खालामनानै जानाय दङ बिनि अनगायैबो बिहामजोआबो बिखुनजो बिहावखौबो खालामनानै जायो दा बे सावथुनावहाय बिखुनजोआ महारानिब्लाबो उनाव बिनि बिहामजोआ लेखा गोरों गुनि गियानि नालाय बियो बिखुनजोजों उल्था उल्था उत्तर होनानै बिखुनजोखौ सदबनानै मोजां लामाजों दावगालांहोनाय मोजां लामा दिन्थिफिननानै होनाय बिखुनजोखौ मोजां खालामनाय बायदि दङ आरो बिनि थाखायनो आङो बे सल'खौ मोजां मोनो आरो सावथुनखौ मोजां मोनो